میرے لیے لکھنے کا سب سے مشکل پہلو بعض اوقات موضوں الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے میں اس پر قابو پانے کے لیے خاص طور پر جب میں کوئی پیچیدہ خیال سادہ انداز میں بیان کرنا چاہتی ہوں ایسی صورت میں مصنف کا بلاغ یعنی تخلیق جمود کا سامنا ہوتا ہے یعنی تخلیق جمود کا سامنا ہوتا ہے میں نے اس کیفیت کا کئی بار سامنا کیا ہے اس چیز کا کئی بار اپنے اندر یا انداز پیدا کیا ہے یہ بہت ہی مشکل اور ٹف چیز ہے اور اس سے نکلنے کے لیے میں کچھ خاص طریقے اپناتی ہوں مثلاً میں لکھنے سے میں لکھنے سے وقتی طور پر وقفہ لے کر باہر چہل قدمی پر چلی جاتی ہوں یا کسی پارک میں چلی جاتی ہوں تاکہ وہاں میرے مائنڈ بالکل ہی فریش ہو جائے اور میں لکھنے وقت کسی بھی مشکل کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے

کسی دلچسپ موضوع پر پڑھائی کرتی ہوں تاکہ ذہن تازہ ہو جائے اس کے علاوہ میں ہمیشہ اپنے خیالات کو نوٹ کرتی ہوں تاکہ جب بھی بلاک آئے میں ان سے مدد لے سکوں وقت کے ساتھ میں نے سیکھا کہ خود پر دباؤ ڈالنے کی بجائے تھوڑا صبر اور ماحول کی تبدیلی اس مسئلے کا بہترین حل ہے